भोपाल ज़िले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक त्यौहार कई सारे हैं जैसे कि दिवाली होली उगादि संक्रांति राष्ट्रीय अलंकरण समारोह ध्रुपद समारोह आदि होली यहाँ पर बहुत ही ज़ोर शोर से मनाई जाती है जो कि पहला दिन होता है होली का बच्चे सुबह से ही रंग खेलने लग जाते हैं और दोपहर तक खेलते रहते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर खाना पीना होता है कई लोग भांग पीते हैं कई लोग शंकर जी के गानों पर नाचते हैं और ख़ूब हुल्लड़ मचाते हैं फिर बसंत रंग पंचमी के दिन होली और ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाती है हर इंसान के जेब में गुलाल मिल ही जाता है और हर कोई रंगा हुआ होता है उस दिन और दिवाली के दिन पूरी सिटी जगमगा उठती है हर घर दिए जल रहे होते हैं हर घर लाइट्स लगी होती हैं ख़ूब सुंदर वातावरण होता है लेकिन जितने पटाके फोड़े जाते हैं दिवाली के दिन उसके कारण प्रदूषण भी बहुत फैलता है